تِلنگانہ میں کئی مختلف مذاہب بین ثقافتی تبادلے جیسے کہ ثقافتی تبادلے باہمی مفاہمت بہت دیکھی گئی ہے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ بین مذہبی تعاون ہوں ثقافتی تبادلے ہوں باہمی مفاہمت ہو تبھی ہم مِل جُل کر آسانی سے ایک جگہ رہ سکیں گے